میرے خیال میں ہندوستان کے مختلف حصوں کے درمیان ثقافتی تبادلے اور مواصلات میں زبان بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ہندوستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جو مختلف ثقافتوں کی نمائندگی کرتی ہیں جب لوگ مختلف زبانیں بولنے والے افراد سے ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی ثقافتوں کو سمجھنے اور ان سے سیکھنے کا موقع پاتے ہیں زبان مواصلات کی بنیادی ذریعہ ہے جو لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے جب مختلف زبانوں کے لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے خیالات رسم و رواج اور طوری زندگی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس طرح زبان ثقافتی تبادلے کو فروغ دیتی ہے اور لوگوں کے درمیان رشتہ مضبوط بناتی ہے مزید برآں زمان زبان تعلیم کاروبار اور دیگر معاشرتی سرگرمیوں میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے اگر لوگ مختلف زبانیں سیکھیں تو وہ زیادہ بہتر موقع حاصل کر سکتے ہیں اور ایک مضبوط اور مربوط معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں ہندوستان کی مختلف ریاستوں اور علاقوں میں مصنوعی زبان بولی جاتی ہیں جیسے ہندی بنگالی تمل تیلگو مراٹھی گجراتی پنجابی اردو وغیرہ یہ زبانیں نہ صرف مختلف بولنے والوں کی شناخت اور ثقافتی ورثہ کے نمائندگی کرتی ہے بلکہ ان کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی ہے زبان زبان ثقافتی تبادلے میں ایک پل ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے جب مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے زبانوں کو سیکھتے ہیں تو وہ مختلف تہذیبوں رسم و رواج کھانوں موسیقیوں اور لباس کے بارے میں بھی جانتے ہیں یہ علم ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کر کے معاشرتی ہم آہنگی اور اتحاد کو فروغ دیتی ہے زبان تعلیم کے میدان میں بھی کلیدی کلیدی کردار ادا کرتی ہے مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے سے طلبا بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور سیکھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں مختلف زبانوں میں تعلیمی مواد فراہم کرنا اور ان زبانوں میں تربیتی پروگراموں کا انعقاد کرنا عوام کے علمی صلاحتیوں کو بڑھا سکتا ہے زبان کاروبار اور تجارت میں بھی ایک اہم عنصر ہے جب مختلف زبانیں بولنے والے کاروباری افراد آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو وہ کاروباری موقعوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور مختلف مارکیٹیوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اس طرح زبان کاروباری تعلقات کو فروغ دیتی ہے فروغ دینے میں مدد کرتی ہے زبان لوگوں کے درمیان سماجی میل جول اور رشتوں کو بھی مضبوط بناتی ہے مشترک زبان بولنے والے افراد آپس میں آسانی سے بات چیت کر سکتے ہیں اپنے خیالات احساسات کا اظہار کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رشتہ بنا سکتے ہیں آج کے دور میں شوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی نے مختلف زبانوں میں رابطے کو اور بھی آسان بنا دیا ہے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف زبانوں میں مواد دیکھنے اور شیئر کر سکتے ہیں جس سے ان کے علم اور تفہیم میں اضافہ ہوتا ہے مجموعی طور پر زبان ہندوستان کی مختلف ثقافتوں کے درمیان ایک مضبوط رابطے کا ذریعہ ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے